मिगी इक्क जगह लगदी ऐ अच्छी जि'यां में माता दे मंदर गेदी ही मचेल ओह् मिगी जगह इ'न्नी अच्छी लग्गी की इ'न्नी अच्छी लग्गी बड़ी गै शैल लग्गी ओ ओह् मिगी अच्छी एह् लग्गी की ओह् उत्थें माता दा मंदर हा ते उत्थें कन्नै रौनकां लग्गी दियां होंदियां ढोल बजदे जात्तरा आंदी डांस होंदा बड़ी सारियां उत्थै ओह् होंदे न ते ओह् मंदर बी इ'न्ना अच्छा ऐ मिगी ओह् में जित्थै बी कोई बी मंदर गे होगे मीं सभनें कोला शैल मंदर उ'ऐ लग्गेआ ऐ उत्थै इ'न्ना मज़ा ऐ इ'न्ना पानी दरेआ बगदे इ'न्ना मज़ा दरेआ दा ऐ कंढै रस्ता ऐ उत्थै चलने आस्तै इ'न्ना मज़ा आंदा ऐ ना प्ही में उत्थेै मंदर दर्शन करने न ओह् मंदर इ'न्ना अच्छा ऐ इ'न्ना शैल सजाए दा होंदा ऐ इ'न्नियां उत्थै भजन बी लग्गे दे होंदे डांस बी होंदा ऐ ते में गेदी इत्थै डांस बी कीते दा उत्थै ते बड़ा गै मज़ा आया ते सत्त दिन लगदे न उत्थै जाने आस्तै ते सत्त दिन इ'न्ना मज़ा होंदा लास्ट पुजदे न उत्थै पंञमें दिन पुजदे न उत्थै ते सतमें दिन घर पुज्जी जंदे न बंदे घर बापिस ओह् मिगी बड़ी अच्छी जगह लग्गी होर बी में जि'यां मेरे घर दे कोल ऐ रामनगर जगह उत्थै जेह्के रानी आह्ले मैह्ल न ओह् इ'न्ने अच्छे न उत्थै चिड़ियें दी चिड़ियें चैह्कने दी अवाज़ ऐ ओह् मिगी इ'न्नी अच्छी लगदी ऐ होर में बड़ी बारी गेईं ऐं उत्थै होर में मेरा मन इ'यै करदा के में उत्थै ई जंदी गै र'वां ते होर जि'यां मे तुसें ई सनाया ते में मचेल मंदर गेदी ही चंडी माता दा मंदर हा उत्थै मिगी ओह् बड़ा शैल लग्गेआ ते मेरा मन उत्थै इ'यै करदा के में उत्थुआं दा बापस आवां गै नेईं में उत्थें र'वा इ'न्ना शैल मंदर इ'न्नी अच्छी जगह उच्चे उच्चे प्हाड़ ओह् मिगी प्हाड़े पर शिवजी भगवान होंदे जेह्ड़े मिगी उं'दे दर्शन बी होए हे होर में ओह् अपनी अक्खीं कन्नै दिक्खेआ हा होर मिगी जोतां जगदियां बी लब्भियां हियां ओह्बाी में अपनी अक्खीं कन्नै दिक्खेआ होर इ'न्नी शक्ति ऐ ना उत्थै होर मिगी इ'न्ना अच्छा मंदर लग्गेआ ओह् में उत्थै दो इक्क बार गेदी प्ही मेरा मन करा दा में उत्थै जां होर जि'यां मेरे ग्रांऽ कोल बी इक्क जगह ऐ में तुसेंगी सनाया रामनगर उत्थै बी बड़ा अच्छा जगह ऐ ते में उत्थै बी जाना चाह्न्नीं रोज़ मेरा मन इ'यै करदा की में उत्थै जां ते उत्थै गै र'वां बड़ी अच्छी जगह न जि'यां मिगी अपनी फ्रैंड कन्नै बी कोई गल्ल करना अच्छा लगदा ऐ में होर बी जगह लेई लैओ जि'यां तुस पत्नीटॉप लेई लैओ उत्थें बी इ'यै जगह ऐ के ठंडा इलाका ऐ ते उत्थै बी बड़ा शैल इलाका ऐ उत्थै बी ठंडी ठंडी हवा चलदी चीड़ें दी चिड़ियां दी चैह्कदी अवाज़ आंदी होर बी बड़ी सारी उत्थें बी बड़ी अच्छी जगह ऐ पत्नीटॉप बी होर बी जगह बड़ियां अच्छियां न जि'यां होर बी लेई लैओ कुदै सामनामंज आई गेआ उत्थें मतलब ओह् सामनामंज जगह दा नांऽ ऐ ते ओह् सामनामंज क्योंकि सभनीं कोला उच्ची जगह ऐ उत्थै तुसें ई पता बॉर्डर होंदे जेह्ड़े ओह्बी लभदे उत्थूं दा ओह् बड़ी गै अच्छी जगह ऐ होर बी बड़ियां सारियां जगहां न जित्थें बड़े अच्छा मज़ा आंदा ऐ जाने आस्तै ठंड़ी जगह ते जादै गै मज़ा गर्मियें दिनें ठंडी जगह जाह्चे ते उत्थै इ'न्ना अच्छा लगदा ऐ ते मन निं करदा ऐ के बापिस औचै उत्थां दा पर गर्मियें ई ते ठंडू दे दिनें जित्थै गर्मी होऐ थोह्ड़ी मती ठंडै लाकै बड़ा मज़ा औंदा ऐ होर बी जि'यां तुस कोई लेई लैओ होर मंदिर गै लेई लैओ इक्क अच्छी जगह ऐ मंदिर जाना इक्क बड़ा अच्छा लगदा ऐ होर मंदिर इ'न्ना अच्छा होंदा जि'यां कटरा माता होई गेआ कटरा मेरा मन बड़ा करदा जाने ई पर में जाना चाह्न्नीं कटरा उत्थै बी नरातें दिनें इ'न्ना अच्छा मेला लगदा ऐ इ'न्ना अच्छा सजाए दा ऐ उत्थै बी रूह खुश होई दी मन ते इ'यै करदा की उत्थै ई रौह्चे कटरा पर इ'न्नी अच्छी जगह सजाई दी होंदी ओह् कटरा उ'नें के कोई नरातें च जादा मेला लगदा ऐ उत्थै कटरा बिच इसलै बी उत्थें बड़ा जादा रश होंदा कटरे बी होर इ'न्ना सजाए दा होंदा उ'नें फुल्ल लाए दे होंदे इ'न्ना शैल भजन लग्गे दे होंदे ओह् मज़ा बी औंदा जाने दा उत्थै फ्रैंड्स कन्नै जाह्चै ते उत्थें मज़ा बी औंदा जाने आस्तै ते होर बी जगह कोई मंदिर लेई लैओ भद्रवाह होई गेआ जि'यां में उत्थै बी इक्क बारी गेदी उत्थै बी इ'न्ना मज़ा आया रातीं उत्थें जगराता होंदा ऐ ओह् इ'न्ना अच्छा जगराता होंदा ऐ इ'न्नी अच्छी जगह ऐ उत्थै बड़ी शैल

बड़ा सारा में जि'न्ने बी सारी जगह घुम्मी ऐ बड़ियां अच्छियां लगदियां न सारियां में जित्थें तुसें गी सनाया के जेह्कड़ी जगह गेदी में ओह् मिगी सारियां शैल लगदियां में इस आस्तै दोबारै इ'यै के में उस जगह प्ही जाना बड़ियां शैल ओह् जगह न में होर बी बड़ी सारी जगह होंदियां की के में केईं थाहरें नेईं गेदी होर में जेह्ड़ी जगह गेदी में ओह् मिगी अच्छी लगदी में उस जगह गेई होर मिगी ओह् बड़ियां पसंद आइयां जि'यां होर बी माता बड़ियां सारियां न जित्थै मेले लगदे न नरातें च जगराते होंदे न ढोल बजदे ते जागरण होंदे रातीं बड़ियां सारे होंदे